बहायथ' साहा दखान बायदिसिना बिजनेस गेलेनाय मानाय फोरबायदि दखान दखान बायदिसिना बिजनेस गेलेनाय गय गय फाथो बायदिसिना बेफोरबायदि बिजनेस दखान गस्ला दखान गालामाल दखान बेफोरबायदि दखान होनो हानाय बेबायदि थायोब्ला दखान मोजां दखान गिदिर थायोब्ला जोंबो जोंनोबो मोजां नांगौमानि बुस्थुखौ जोंबो मोनो थाव नांगौ ना साफोन नांगौ ना मा नांगौ गासैबो जोङो मोनो आरो दखान मोजां दखान गिदिर थायोब्ला दा बेबायदि बिजनेस खालामनो हानाय दखान थानांगौ आरो बायदिसिना दखानबो बिजनेसबो थांनांगौ होनब्लानो पाब्लिकफोरनो बायनोबो मोजां फान्नांगौ मा माबि माल नांगौब्ला दखानाव थांबाय मोनबोबाय आरो माबा माबि माल फान्नांगौब्ला बिजनेस आवलाफोरनो खाव खबर हरबाय फानहरबाय जोंनो बयनोबो सुबिदा बेफोरबादि बिजनेस दखान थायोब्ला बयनोबो सुबिदा फानहरनोबो मोजां आरो जानाय लोंनाय बस्थुफोरबो नांगौबा दखानाव थांबाय लायबाय मोनबोबाय

जोंनि ओनसोलाव माबा जि दखान माल साफ्लाइ हरनाय मानाय लाबोनाय बेफोरबायदि सुबिदा थायोब्ला जों पाब्लिकनो बयनोबो मोजां बेफोरबादि साफ्लाइआ थानांगौ दखानफ्राबो थानांगौ बयनोबो मोजां जागोन बेबायदि थायोब्ला फान्नाय बायनाय गासिबो बयनोबो सुबिदा जायो मोजां जायो बेबायदि बिजनेस दखाना थानांगौ जेरावबो अब्ला बयनोबो सुबिदा जाबोयो आरो फान्नाय मानाय गासिबो बयनोबो सुबिदा जायो आरो जोङो बायदिसिना जे गय बायदिसिना गायनानै लायो बेफोर गयखौ जोङो फान्नाय मानायाव जेखुनु आबाद मावनायाव फाननो फाननाय समाव बिजनेस आवलाफोरनो खिन्थायाब्लाथ' जों मारै फाननो बिजनेस आवलाफोरनो खिन्थानांगौ जायोना आरो जुदि बिसिनो खिन्थायाब्ला जोङो बाजाराव लाबोनांगौ गोनां जायो बिसिनो खिन्थायोब्ला जों न'निफ्रायनो बिजनेस आवलानो हरनो हायो बेफोरबायदि सुबिदाया थायोब्ला बयनोबो मोजां दखान दखान बाजारा थायोब्ला बयनोबो मोजां बयनोबो सुबिदा जायो